گاؤں میں بھجن ٹولہ ہے جو مندر میں مندر میں اُن مندر میں بھجن کے دوران اُن کا خاص موسیقی ہتھیار موسیقی آلات گٹار ہے